हैलो तव्हां कैलाश स्वीट मां था ॻाल्हायो हैलो तव्हां कैलाश स्वीट मां था ॻाल्हायो त मां तव्हांजी अन हा उनजे बारे में वेराइटियूं जेके ठाहींदा आहियो ईधड़ो खमण ऐं घारी त मां उनजे लाइ ॾाढो ॿुधो हुयो त मुंहिंजे घर में शादी आहे त मूंखे ब्रेकफास्ट लाइ सुबुह जो खपनि त हिकु किलो हिकु किलो खमण हिकु किलो इधड़ा ऐं हिकु किलो घारी हेतिरो तव्हां मूंखे ऑडर करे सघंदव अञा तव्हां छा छा रखंदा आहियो थोरा वेराएटी ॿुधायो ॿियो गजर जे हलवे जो कहिड़ो अघु आहे

ऐं ॿियो वरी छा ॿुधायुव

अछा अछा त तव्हां उहो ॿई आहे न किलो किलो करे छॾिजो ऐं टेस्ट में कीअं अथव ऐं मां तव्हां जो वैसे बि नालो ॾाढो ॿुधो आहे तॾहिं मां तव्हांखे फोन कयो मां चयो की न पर ऑडर मां बि तव्हांखे कीअं समुझ अचे ऐं हेतिरे में त ऑडर थी वेंदो न ऐं सभिनि जो बिल छा ठहियो मूंखे ॿुधाईंदव थोरो हिकु दफ़ो हिकु दफ़ो तव्हां मूंखे टोटल बिल ॿुधाईंदव त पोइ मूंखे आहे न उन प्रमाणे आहे न हा छा चइबो आहे ॿियो कुझु बि लिखाइणो हुजे या त पोइ तव्हां जेकी मूंखे अ शयूं ॿुधायव जेके आहे न हा तव्हांजो श्रीखंड ॾाढो सुठो आहे घारी त मां ॿुधी आहे ऐं खाधी बि आहे त उहो ॿुधायो त मां तव्हांखे ठीकु आहे ठीकु आहे कोई न मां तव्हांखे ऐड्रेस व्हाट्सअप थी कयां तव्हां मूंखे मोकिले छॾियो थैंक यू